ہاں میں محمود بول رہا ہوں میں نے کچھ وقت پہلے سویگی سے آڈر کیا تھا تو میں نے اس وجہ سے فون کیا ہے کہ مجھ کو اپنے آڈر میں کچھ اور اشیا کو بڑھانا ہے آپ چکن چلی کے ساتھ ساتھ چار روٹی اور ایک زیرہ رائس بھی ایڈ کر دیں اور براہ کرم ٹماٹر کی چٹنی اور سلاد وغیرہ بھی دے دیں ٹھیک ہے آپ جلد از جلد میرا آڈر ڈلیور کر دیں شکریہ